टिकट बुकिंग हो या होटल बुकिंग हो या यात्रा करते वक्त कहीं आना या जाना हो ये टेक्नोलोजी के आ जाने से बहुत ही सुविधा हुआ है जैसे टिकट रेलवे टिकट कराने के लिए हमें कई कई घंटों लाइन में खड़ा होकर टिकट कराना पड़ता था और हो सके जैसे टिकट काउन्टर पर हम पहुंचे लंच का टाइम हो जाए या कोई सर्वर में प्रॉब्लम हो जाए तो हमारा टिकट नहीं मिलता था वैसे ही होटल बुकिंग में भी होता था कहीं हम लोग घूमने या दर्शन करने के लिए गए रात को रुकने के लिए होटल ढूँढ़ेंगे होटल मिलेगा नहीं कारण ये होगा कि सारे होटल फुल होंगे तो टेक्नोलॉजी के आ जाने से बहुत सारी सुविधाएँ हुई हैं जैसे अब होटल बुक करने के लिए हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है बहुत सारे ऐप हैं बेबसाइट हैं जहाँ से हम होटल बुक कर सकते हैं अपना रेलवे का टिकट हो उसको बुक कर सकते हैं हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है या हम कहीं सफर कर रहे हैं तो हमारी गाड़ी कौन से प्लेटफारम पर आ रही है ये सब हमें ऐप के जरिए पता चल जाता है और कब आएगी ये पता भी चल जाता है पहले क्या होता था गाड़ी पाँच घंटे या छः घंटे लेट हो हमें पता नहीं होगा हम घर से निकले और वो चले गए प्लेटफारम पर प्लेटफारम पर जाने के बाद पता चलेगा गाड़ी छः घंटे लेट है सात घंटे लेट है तो टेक्नोलॉजी के आ जाने से हमारा जो समय है उसकी बचत होती है जैसे पता चल जाए हमें पहले कि नही छः घंटे ट्रेन लेट आ रही है तो हम घर से लेट निकलेंगे ना हमें प्लेटफारम पर बैठ रहने के लिए असुविधा होगा न कुछ होगा हम अपने घर से ही उस समय के अनुसार चलेंगे कि कब गाड़ी हमारी आ रही है तो ये सब टक्नोलोजी का ही देन है जो हमें बुकिंग या कहीं यातायात में आ जा रहे हैं तो उसमें सुविधा हैं या कहीं गए हैं घर से बाहर तो हमें वहाँ रुकने की सुविधा ये सब टेक्नोलॉजी के द्वारा ही सम्भव है जो कि हमें इन समय को बचत भी होती है टेक्नोलॉजी की वजह से और हमारे साथ होने वाली असुविधाएँ भी समाप्त हो जाती है